औ आं बेफोर मुलि बिफांफोरखौ आङो न'आवनो गायनानै लायो मानो होमबा जोङो गामियारि ओनसोलाव थायो नालाय दा बेफोरो मुलि बिफांफोरखौ जेरै थुलुसि मानि मुनि खिफि बेन्दों माइसुन्द्रि आरो गोबां रोखोमनि लाइफांफोर जेरै जेरेखम बिफांफोरबो दङ निम बिफां बेफोरखौ जोङो आङो न'आवनो गायनानै लायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला एखनबा समाव जोङो मबेबा बोथोराव जोङो जेनबा गोजान लामा मानि हसपिटालसिम थांस्लाबनो हायाबा डक्टर हमस्लाबनो हायाबा आखाय बौबाय बायोब्ला बेफोरखौनो जोङो मानि आखाय बौनायाव थै बन्द जानायनि थाखाय जोङो सिप्लेनानै होयो जेरखम जोङो थुलसिफोरखौ सिप्लेनानै होयो आरो मानलु मानला सिथरफोराव थुलसिफोरखौ जोङो फुनानै लायो दा थुलसिया गोबां रोखोमनि जोंनि थाखाय गुन गोनां आरो ओंखायनो आङो थुलसि बिफांफोरखौबो गायो लाइफांफोरखौ आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि लाइफांफोरखौ आं गायनानै लायो औ आङो एन्टिबाय'टिकनिख्रुइ साबसिन साननानै लायो मानो होननानै बुङोब्ला जों खिफि बेन्दों आरिफोरखौ जोङो दाउफोरजों रुनानै जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो आरो जोंनि इमिउनिटि सिस्टेमा बारायो बिनिखायनो आङो बेफोर मुलिफोरखौनो लकेलिटि मोननाय हिसाबै आङो बेखौ जेबो मानि गाज्रि एफेक्ट गोलैया लासिनो मोजाङै मानि जोंनि देहानि गोगो देहानि थाखाय मोजांनि थाखाय आङो बेखौ बाहायनाय जायो